संसाधनों की कोई कमी नहीं किसी भी ईस्कूल में मगर बस थोड़ा सा ये रिवाज बदल गया है स्कूलों का अच्छा ट्यूसन लगाया तो बच्चा अच्छा पढ़ जाएगा अगर हर शिक्षक अपने बच्चों को ईस्कूल के बच्चों को अपना अपने समय का सत्तर परसेंट बच्चे के ऊपर खर्च करता है तो उसे किसी ट्यूसन की कोचिंग की अलग से एक्स्ट्रा क्लासों की जरूरत नहीं है यहाँ सिर्फ टीचरों का अभाव है अभाव इसलिए है कि वो सिर्फ टीचर हमेशा चाहते हैं कि ये बच्चे को जितना कम हम पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा वो हमसे हमारे घर पे आके पढ़ेगा इसीलिए थोड़ा सा ये रिवाज बदल गया है कि ट्यूसन पढ़ाओ बच्चे को ट्यूसन कि जरूरत नहीं अगर शिक्षक ईस्कूल में ही अच्छी तरीके से बच्चे को पढ़ाएगा तो उसको ट्यूसन की जरूरत ही नहीं है